प्रेरणा के लिए अगर हम ओनलाइन साइटों की बात करें ताे सब से अच्छा साधन है गूगल गूगल एक ऐसा साधन बना चुका है आज के ज़माने में कि हम सारी चीज़ों को उस पर सर्च कर सकते हैं हम कुछ भी पूछ सकते उससे खाने पीने पहनने ओढ़ने घर में जैसे बाल्कनी गेट खिड़की और सीढ़ियाँ छत्त किसी भी के बारे में पूछ सकते हैं हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में भी हम उससे पूछ सकते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करें किस तरीक़े से करें इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगेगी और हम इसे कैसे बनाना है कैसे करना है हम खाने की बात करें तो हम सारे किसी भी पकवान के बारे में पूछ सकते हैं जैसे कि हमें कोई सब्ज़ी बनाना है तो ये सब्ज़ी को कैसे बनाएँ किस तरीक़े से बनाएँ अगर हम डेली उसको खा रहे हैं हमें पसंद नहीं आ रहा या फिर हम चाहते हैं कि इसको हम नए तरीक़े से बनाएँ तो हम उसको गूगल पर पूछ सकते हैं कि हम इसको कैसे बनाएं कि ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगे ओर इसे सब पसंद भी करें इसके अलावा प्रेरणा की बात की जाए तो प्रेरना की चीज़ें भी गूगल पर बताई जाती है अगर हम उस पर सर्च करें कि हमें रोज़ क्या करना चाहिए कैसे रहना चाहिए किन लोगों के साथ रहना चाहिए हमारा इस्टेटस कैसे अच्छा होगा हमारी पहचान कैसे होगी हमें लोगों के बीच में कैसे रहना है कैसे चलना है कैसे बाेलना है किस तरीकक़े से हमें व्यवहार करना है अगर हम उसमें गूगल पर ये भी सर्च कर सकते हैं कि या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमें जो हमारा सपना है इसको हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कैसे करना होगा गूगल के अलावा जैसे अभी प्रचलन में चल रहा है इंस्टाग्राम फ़ेसबुक तो इस पर बहुत सारे लोग अपनी आई डी बना के रखते हैं कुछ लोग इस पर बहुत अच्छी चीज़ें भी डालते हैं जैसे भगवान से रिलेटेड हो या फिर ज्ञान से रिलेटेड हमारे नॉलेज से रिलेटेड हो हमारे शरीर से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड घर गृहस्थी से रिलेटेड समाज से रिलेटेड सारी चीज़ें आज कल सारे प्लेटफॉम पर आने लग गई हैं हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो इस पर जैसे किसी की आई डी बनी हुई है किसी भगवान के बारे में तो उस पर वो भगवान के ज़रिए हमें बताना चाहते हैं कि इस भगवान ने क्या क्या किया कैसे किया किस तरीक़े से मुश्किल समस्याओं का सामना किया और हमें किस तरीक़े से उसको हमारे इस जीवन में कोई समस्या आई तो हम उस बातों का कैसे हमारे जीवन में उतारें उसको कैसे उसका उपयोग करें या फिर लोगों को कैसे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ेण बताई जाती है कुछ लोग उस पर अपने दैनिक जीवन से संबंधित अच्छी चीज़ें व्यायाम करना चाहिए या हमें किस तरीक़े से व्यायाम करना चाहिए किस समय करना चाहिए और इसको करने में हम क्या उपयोग करें या फिर कैसी परिस्थिति में करें कैसे स्थान पर करें किस परिस्थिति में इसे कर सकते हैं नहीं कर सकते सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता है सारी चीज़ें बताई जाती है अगर हम जैसे लोगों को हम फॉलो करेंगे वैसे हमारे पास उसमें कंटेंट आता जाएगा हम अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी प्रेरणा की चीज़ें आएंगी हमें कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम हँसी मज़ाक खेल कूद की चीज़ें फॉलो करें तो हमें उससे भी संबंधित जानकारी मिलती है कुछ अच्छी चीज़ें होती है कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी होती है